कढ़ी चावल दाल पकवान भिंडी पटाटा भुॻल चावल बिह पटाटा पटाटा टमाटर गोगरू जी भाॼी गुलनि जी भाॼी स्वांजरे जी भाॼी पूड़ी भाॼी लोलो कोकी